कपड़े धोने के लिए मैं वशिंग मसिन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि वशिंग मसिन में अच्छे से कपड़े धुलते नहीं है वैसे धुलने को धूल तो जाते हें लेकिन फिर भी उसमैं अच्छे से साफ नहीं हो पाते है क्योंकि एक साथ सभी कपड़ों को धोना पड़ता है तो वासिंग मसीन में कपड़े एक कपड़ों से निकल के दूसरे कपड़ों में रंग लग जाता है तो वो सही नहीं रहता है और उसमें वैसे सूख भी जल्दी जाते हें लेकिन फिर भी उनको धूप की जरूरत पड़ती है लेकिन मैं कपड़े धोने के लिए हाथों का हि इस्तेमाल करती हूँ हाथों से ही में कपड़े धोती हूँ और अलग अलग मौसम में जैसे की अगब गर्मियों में तो कपड़े सूख जाते हैं आराम से ठंडी में भी कपड़े सूख जाते है लेकिन बरसात में सुखाने में दिक्कत होती है तो मैं बरसात के मौसम में कपड़ों को धो कर उनको हवा में पंखे की हवा में कूलर की हवा में या फिर प्रेस से सूखा कर या फिर किसी ड्राइअर से सुखाकर उनको सुखाती हूँ जिससे कपड़े जल्दी सूख जाए या फिर रात भर जैसे पंखा चालू रहता है सोते समय तो हम उनके नीचे डाल देते जैसे जल्दी से सूख जाए या फिर कभी धूप निकले तो धूप में डाल देते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा पानी बर्बाद कम से कम हो तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम कपड़ों को पहले सरफ में गला देते हैं कि एक ही बार में वो पानी में गल जाए साबुन लग जाए उनमें अच्छे से और सब उनका दाग धब्बे मिट जाए उसके बाद ही हम उन कपड़ों को निकालकर हाथों से मल के फिर धोते हैं और उसमें हमारा पानी कम वेस्ट होता है कम ही लगता है जिससे पानी की बचत भी हो जाती है